हमर दादा दादीके समयमे तऽ शिक्षाके स्तर बहुत नीचाँ रहै फिर भी हमर दादा दादी अपन हमर पिताजीकेँ केनाहो कऽ पढ़ेलकय लिखेलकय तऽ ओहिटाइममे जे छै से मैट्रिक कए लेनाइ बहुत बड़का बात मानल जाइत रहै गाम घरमे स्कूलो नहि रहै बहुत कम स्कूल रहै बहुत दूर स्कूल पढ़य ला जाइ पड़ति रहै बहुत तरहके चुनौतीके सामना रहै कभी पैदल जाय पड़ति रहै धीरे धीरे जे छै से साइकिल जे छै से एलए तऽ साइकिलसे तब धीरे धीरे दूर जाइत रहै पढ़य ला परीक्षा दए ला साइकिलसे जाय पड़य तऽ ईसभ चीज बहुत चुनौतीपूर्ण रहलय पिताजीके लेल फिर भी कोनो विधिसे मैट्रिक पास केलकय आ अभी ओहिपर जे छै से मतलब मैट्रीके पास केला पर जे छै से पिताजी अपन काम धन्धा या बहुत तरहकेँ बात करय छै आओर ओहिटाइमके पढ़ाइयो जाइत रहय यदि मैट्रिक कए लयत रहै तऽ बहुत बड़ बात मानल जाइत रहै